सिंधी भाषा हिकु सांस्कृतिक भाषा आहे सिंधी भाषा जो आवो जामु पुराणी भाषा आहे ऐं सिंधीयुनि में हिकु वधीक कमाल जी ॻाल्हि इहा आहे त इहे पंहिंजे पाण में मिली हलंदा आहिनि ऐं हिक ॿिए खे जामु मदद करे रहंदा आहिनि सिंधी भाषा असांजी जामु पुराणी भाषा आहे त ही भाषा असांखे जामु सुठी तरह ईंदी आहे ऐं असां पाण में सिंधीअ में ई ॻाल्हींदा रहंदा आहियूं